अ जेकर में ध्यारें दी गल्ल करां ते ध्यारें च पेंटिग ते चित्तरकारी दी गल्ल करां ते साढ़े डोगरा कल्चर च सौन म्हीना सौन म्हीनै दे बाद च राह्ड़ें दा ध्यार आंदा जेह्दे च कुड़ियां जेह्ड़ियां ओह् चित्तरकारी करदियां न राह्ड़ें दा ध्यार ओह् ध्यार ऐ जेह्ड़ा फसलें दे रिलेटिड ऐ केह् होंदा की जिसलै एह् फसलां लगदियां न फसलां लानै कोला पैह्लें एह्दे च पैह्लें एह् चैक ते कीता जंदा ऐ करसान लोग एह् चैक करदे कि आं जी ओह् मौसम जेह्ड़ा ऐ ओह् इसलै एह्कड़ी एह्कड़ी फसल लानै दा जियां ड़े दा जियां मांह दी फसल मक्कां दी फसल इस चाल्ली ओह् राह्ड़े जेह्ड़े होंदे जियां घड़े होंदे घड़े दा उप्परला मूंह् होंदा ते पिच्छुआं ओह् धोड़ी दित्ता जंदा ते ओह् धरती च लाए जंदे फिर कुड़ियां केह् करदियां की हर ऐतवार केह् करदियां की शामीं दे समें पैह्लें उत्थें गोहा परोला करदियां ते इक्क जगह गी चौंक जडेहा बनाई लैंदियां ते उत्थें राह्ड़े लांदियां ते जिन्ने घरा दे मेंबर होंदे ओह् राह्ड़े लाइयै फिर गोहा परोला करना ते फिर ओह् अपने घर अपने घरा दे गै जां फिर उत्थुं दा गै अपने रंग त्यार करदियां पीला रंग सूहा रंग नीला रंग सूहा रंग इस चाल्ली दे कोई सत्त अट्ठ रंग बनाई लैंदियां हियां जियां आटै च बसार पाइयै हल्दी पाई लैंदे हे ते ओह् पीला रंग बनी जंदा हा जियां आटा लैआ सुक्का आटा लैना ते ओह्दे च संधूर मिलाना ते शैल करियै पीसना उसी ग्राईंड करना ते पिंक रंग सूहा रंग बनी जंदा हा फिर इंया गै हरा रंग बनाई लैना काला रंग इंया कोलै होंदे कोलै ई पीह् लैना बिच कोला पाइयै कोलै ई मिक्स करना ते कोला कोलै दा जेह्ड़ा ऐ काला रंग बनी जंदा हा फिर इक्क रंग ओह् होंदा जेह्का सारें गी सारे रंंग त्यार होंदे हे ते मिक्स करदे हे ते ओह् इक्क मिक्स जेहा रंग बनी जंदा हा फि्र शामीं म्हल्लै दियां सारियां कुड़ियां किट्ठे होइयै रंग बिरंगे चित्तर बनांदियां हियां एह् चित्तरकारी जेह्ड़ी एह् साढ़े डोगरा कल्चर च बड़ी मशहूर ऐ ते हर साल सौन म्हीनै दे बाद च एह् राह्ड़े दा ध्यार आंदा ऐ ते इस चाल्ली दी चित्तरकारी जेह्ड़ी साढ़ी संस्कृति गी बचांदी ऐ ते साढ़े करसान हर साल ते एह् दाने दाने सुट्टी जंदे हे ते ओह् फिर बूह्टे त्यार होई जंदे हे ते ते उस करसानै गी लग्गी जंदा हा पता की साढ़ा ते एह्दे कन्नै केह् होंदा की इक्क ते बच्चें च आर्ट दे रिलेटिड ते बाकी जेह्ड़े साढ़े डोगरा इद्धर जम्मू दी गल्ल कीती जा ते पैह्लें लोकें दे घर जेह्ड़ा ऐ बेह्ड़ा कच्चे होंदे हे ते ओह् लोग दिवारें उप्पर परोला फेरना फिर उसी रंग बिरंगियां पिक्चरां बनानियां घरै गी बड़ा शैल बनांदे जियां देआली दा ध्यार होंदा देआली पर जेह्ड़ा ऐ साफ सफाइयां जेह्ड़ियां करदे गोहा परोला घरा फेरना फिर कोई जां इंया सफेदी दी चित्तरकारी बनाइयै शैल शैल डेकोरेट करनियां दिवारां चौंका चूल्हा बनाना शैल डेकोरेशन करनी घरै दी ते इस चाल्ली कीता तुसें पुच्छेआ की की कीता जंदा ते कीता इस चाल्ली जंदा की जेल्लै कुछ ना कुछ दिन ध्यार साढ़े जेह्ड़े प्यार समोगहित रिश्तेदार जेह्ड़े आपूं चें अस किट्ठे होने ते कन्नै एह् अपनी संस्कृति दा जेह्ड़ा ऐ ओह् बचाव होंदा ऐ ते इस चाल्ली जेह्ड़ी ऐ एह् साढ़ी डोगरा चित्तरकारी दी गल्ल बात ऐ